शहर की तुलना में गाँव में अभी भी साफ़ सुथरा उतना नहीं रहता है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से शहर में ही जाना अच्छा है दिखाने के इलाज कराने के लिए लेकिन सरकार के द्वारा गाँव में स्वास्थ्य केंद्र भी खुल गया है सारी सुविधा भी उपलब्ध है तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए शहर में गाँव के तुलना में ज़्यादा है व्यवस्था वहाँ जाकर तरह तरह के जाँच भी उपलब्ध है लेकिन गाँव में तो नहीं है इसलिए ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य के सुविधा के दृष्टिकोण से अगर लाभ मिलता है तो हमें अभी शहर में ही मिलता है गाँव में उतना सुविधा नहीं है वहाँ तरह तरह के डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं गाड़ी का भी सुविधा है अगर एका एक ज़्यादा अगर सीरियस हो जाते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर भी ऐंबुलेंस के द्वारा भेज दिया जाता है और समय से उपचार भी हो जाता है और सभी प्रकार की बड़ा बड़ा जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधा भी है तो गाँव की अपेक्षा शहर में ही अभी सुविधा ज्यादा है गाँव में हुआ है जितना होना चाहिए उतना अभी भी नहीं है गंदगी भी रहता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इलाज भी जो है उतना स्वच्छ रूप से नहीं हो पाएगा क्योंकि हम गंदगी में रहेंगे इलाज भी नहीं होगा तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य से सफ़ाई का संबंध है दोनों का स्वस्थ रहने के लिए सफ़ाई ज़रूरी है सफ़ाई रहेगा तो हम वहाँ पर स्वस्थ रह सकते है सफ़ाई नहीं रहेगा तो गंदगी से बीमारी फैलती है इसलिए गाँव की अपेक्षा शहर में ही साफ़ सुथरा देखने को मिलते हैं तरह तरह के सुविधा भी उपलब्ध है डॉक्टर भी तरह तरह के हैं दवा भी तरह तरह के आसानी से उपलब्ध रहता है इसीलिए शहर में ही गाँव की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक है